आं आलारि दामब्रा बिजाब सल'खौ जोबोद मोजां मोनो मानो होनोब्ला आलारि दामब्रा बिजाबाव जोबोद मोजां मोजां मिनिथाव मिनिथावबो दं मोजां मोजांबो दं दा बेफोरखौ फरायनानै जोबोर इन्टारेस्ट मोनो आरो आं मोजां मोनो जेरै आलारि दामब्रा बिजाबाव आलारि दामब्रा बिफाया गामिनि सासे गाहाइ बोरायसा मानसि आमफ्राय बे बिजाबाव आलारि दामब्राखौ बिसोर आलारि दामब्रानि बिमा बिफाया जोबोर खस्थयैसो मोननो हादों बिस्रा गथ' जोनोम होनो हायाखैमोन सानसेखालि अखा हानाय बार बारनाय अखा हाहां समाव आलारि दामब्रानि बिमा आलारि दामब्रानि बिमाया सिला सिबबाय थानाय समाव गोजौनिफ्राय गय जरा फाथै जरा गोग्लै बोनायखौ बुरैया नायनानै नुब्ला गय नुनानै गावनि बोरायजों जानो होननानै न'नि माखासे मनायाव सोना दोनो थिग बेबायदियावनो सानथाम सानब्रैसोनि उनाव बुरैनि बोराया फैनानै फैयो आरो सानैजों थाबाय थानाय समाव बे मनायाव खख्र' खाख्रा खख्र' काख्रा गाबबाय थानाय समाव आलारि दामब्रा बिमा बिफाया बोराय बुरैया नायनायसै नायब्ला नुनायसै गथ' सासे सख्ल' बख्ल' हौवासा जोनोम जानायसै बिसोरो जोबोद आसरिद सानदोंमोन आमफ्राय बिनि उनाव आलारि दामब्राखौ गामिनि बोराय बुरै गामिनि सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो गासैखौबो खोन्थानो उसिबिदा मोननानै मोनसे खायदा बाहायनायसै आलारि दामब्रानि बिफाया बे खायदा बाहायना आलारि दामब्राया आलारि दामब्रानि बिफाया बुंनोसै गामिनि गासैबो बारजनख्रुइ सेंग्रा सिख्लाखौ गावसिनि न'वाव गय जानो लिंहरनायसै गय जानो लिंहरनानै बे गय जुमुदैखौ न'नि खथायाव गारनो थिननानै बुरैखौ बुरैखौ दैआव जसोमना थानानै बे गय जुमोदैखौ गारनानै होनायसै होमबा आलारि दामब्रानि बिमाया गथ' जोनोम होदों होनना बयबो मोनथिनायसै आरो बयबो आलारि दामब्राखौ नायनो फैनायसै गामिनि गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बिदियैनो आलारि दामब्राया देग्रोगोन देदनानै सानसेखालि गेलेयारि खेला गेलेनायाव गेलेयारि गिल गेलेनायाव आलारि दामब्राया गिलाखौ गाहरनानै बुनानै साट हाजो बारलांनानै आसागि बैसागिनि जि दाबाय थानाय सिखौ जौस' होना थानायसै आलारि दामब्राया बेजों थांफानानै आसागि बैसागिनि जि दानायाव थांनानै आसागि बैसागिखौ बुंसै आंनि गिला फैदों नामा होनना आसागि बैसागिया सेंग्राखौ नुनानै थगायनायसै दबायाव सोना लाना बहाफैदोंसि गिला हरै थांदों होनना बुंसै आलारि दामब्राया बिदि होनना आलारि दामब्राखौ नोमफाखो लाना फै होनायसै थिक बेबायदिनो गासै आलारि दामब्राया बिदियैनो आसागि बैसागिखौ हाबा खालामनायसै